बीमारी होने के बाद अगर गहरी बीमारी है तो है ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरकारी स्वास्थ्य अस्पताल में भाई जाना पड़ता है वहाँ पसंद भी करते हैं क्योंकि वहाँ पर अच्छे अच्छे डाक्टर रहते हैं अच्छे अच्छे डाक्टरों का वहाँ कैंप रहता है वहाँ बाक़ायदा आप चाहे जाँच कराइए जाँच फ्री होती है दवाएँ भी फ्री मिलती है वहाँ पर डाक्टरों के सलाह से जो है वहाँ इलाज अच्छा हो जाता है अब मान लीजिए छोटी मोटी बीमारी है जैसे आप खाँसी हुई या हल्की सर्दी उर्दी हुई तो आप अपने से कर सकते हैं क्योंकि घर पर दादा दादी पहले से करते आ रहे हैं माँ बाप पहले से करते आ रहे हैं वही हमको भी मालूम है कि अगर खाँसी है

अदरक का बक़ायदा काढ़ा बना लीजिए नीम्बू डाल करके काढ़ा पी लीजिए उससे नहीं आराम हो रहा है तो केले का जो फूल होता है फूल को सूखा करके भूँज करके उसके राख को मधु के साथ आप जिह्वा पर रखकर चाट भी सकते हैं उससे खाँसी दूर हो जाएगी अगर मान लीजिए आपको हल्की हरारत है या आपकी पेट में गैस है तो यह भी तो बड़ी आसान की दवा है अगर आपके पेट में गैस है तो आप नीम्बू ले सकते हैं नीबू को फाड़ करके तावा पर रख दीजिए हल्का सा कुनकुना हो जाए उसमें काला नमक ज़ीरा डाल करके बक़ायदा उसको चाटिए तो आपका गैस भी दूर हो जाएगा सारी बीमारियाँ दूर हो जाएँगी रही सवाल आपको हरारत की अगर आपको बुख़ार नहीं छोड़ रहा है तो आप चाहे तो आयुर्वेदिक दवा से ही बुख़ार बहुत ठीक हो जाता है और नहीं तो आस पास के अग़ल बग़ल के डाक्टरों से दवा ले लीजिए नहीं तो फिर घर में लोग तो हाथों को लाते हैं उसको पानी में जो है डाल करके कम से कम एक डेढ़ घंटा उबालते हैं उबालने के बाद अगर आधा लीटर पानी है आधा लीटर पानी के ज़्यादा ज़्यादा आधा गिलास रह जाए तो हल्का सा कड़वा लगता है उसको दो चार बार पीने से कई सारी बुख़ार हो घरेलू ही दवा से आराम हो जाता है इसमें कोई बात नहीं है इसमें भाई परहेज़ तो करना ही पड़ता है परहेज़ अगर नहीं करेंगे तो बहुत दवा करेंगे आप सब बेकार है